दिल्ली दिल्ली हिकु अहिड़ो राज्य आहे जिते हर संस्कृति जा माण्हू रहंदा आहिनि पंजाबी मजराती गुजराती हर कंहिं हिते संस्कृति जा माण्हू हिते रहंदा आहिनि ऐं सिंधी ॿोली जा माण्हू असां सिंधी भाषी बि इन में ईअं घुली मिली विया आहियूं जे जीअं खंड में खंडु ऐं खीरु मिली करे रहंदा आहिनि असां सभई भाउर भेनर पंहिंजी संस्कृति तिन जे बारे में आदन प्रदान कंदा आहियूं ऐं पंहिंजो हर उत्सव गॾु मिली करे मल्हाईंदो छाजो छेज हुजे छाजो चालीहो हुजे छाजो ॾिआरी हुजे होली हुजे हर को उत्सव असां गॾु मिली करे मल्हाईंदा आहियूं सिंधी भाषा जो व्यंजन कढ़ी चांवर असांजे पाड़े वारनि खे ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं ख़ासि करे उहे चवंदा आहिनि की असांखे कढ़ी चांवर खाइणा आहिनि जय झूलेलाल